میرے ریاست میں بہت سارے حصے ایسے ہیں جو بہت زیادہ آبادی والی ہے چاہے وہ اوکھلا ہو یا لکشمی نگر ہو اور اسی طرح شاستری پارک وغیرہ یہ سب بہت زیادہ آبادی والے علاقے ہیں اور ان کی آبادی مسلسل بڑھ رہی ہے اور ان کی شہروں میں رہنے کی وجہ سے ثابت اور منفی دونوں پہلوؤں کو مد نظر رکھا جاتا ہے